अभी मैंने कुछ दिन पहले प्लास्टिक के कुछ डिब्बे खरीदे थे वह डिब्बे बहुत ही सुंदर थे और उन पर बहुत ही सुंदर छोटे छोटे फ़ूल पत्ते बने हुए थे और वह फ़ूल पत्ते बहुत ही रंग बिरंगे थे वह डिब्बे बहुत मज़बूत थे और दुकानदार ने भी उनकी बहुत तारीफ की थी जब मैं उन डिब्बों को अपने घर पर खरीद के लाई तब घरवालों ने भी उसकी बहुत तारीफ की वह डिब्बे अभी जब मेरी किचन में रखे होते हैं वह मेरी किचन की खूबसूरती भी बना बना बढ़ाते हैं और वह है डिब्बे बहुत मज़बूत भी हैं